हेलो हँ ठीक छै अपन कहियौ ठीक छी आओर आओर बाल बच्चासभ ठीक अछि ने हँ तऽ केना की चलै छै एखन मधुबनीमे ओ कहलहुँ ई तऽ बड़ा अथी भऽ रहल यए नेतासभ एखन देखिते छियै जे कतेक अथी भऽ गेलै हन कतहु रोड टूटल छै तऽ ध्यान नहि दै छै नेतासभ तऽ सभटा खायके भाँजमे यए खायके भाँजमे खाली यए सभटा मुर्गा तोड़त तऽ ई तोड़त ध्यान नहि दैए मधुबनीमे एक रत्ती हँ तऽ कहलहुँ जे अपना सभकेँ तऽ ध्यान दिअ पड़तै ने बाल बच्चासभ छै एना जे नेतासभ करतै तऽ कतयसँ फेर चलतै

आर अहाँ युवासभ छियै अहाँसभ ध्यान नहि देबै तऽ फेर केना हेतै अहीँसभ ने आगे हमरा सपोर्ट करबै तब ने हमहूँसभ किछु करबै हँ सुनलहुँ जे मधुबनीमे एगो गाँव यए ओहिमे रोड जे छै से बड़ा खराब भऽ गेल छै बार बार फोन अबैए तऽ हम की करियै एतयसँ हमरो ऊपर कोइ छै ध्याने नहि दऽ रहल छथिन बातके हँ उएह कहलहुँ जे आ अपन गाँवमे तऽ देखै छियै विकास नहि भऽ रहल यए बड़ा गली कुचीसभ रोडसभ खराप यए जेन्नऽ जाइ छी तेन्नऽ लोकसभ कहैत रहै छथिन जे ई रोड देखियौ केना छै ई रोड केना छै आ एगो नेता छोट मोट छी तऽ केना चलतै फेर काम हमरा बुते तऽ नहि हेतै हमरो ऊपर छै आ अपन अपनसँ जे उपरवला छै ओ खायके फिराकमे छै लागल हँ जे कहलहुँ जे अपना अहाँ जे छै नवयुवकसभ छी अहाँसभ ध्यान नहि देबै तऽ फेर केना हेतै हँ उएह कहलहुँ जे ध्यान दियौ अपन घर समाजके जेना नहि देखबै तऽ फेर केना काम चलतै ठीक छै तऽ राखै छी